ہیلو بلال ہوٹل سے بول رہے ہیں میں نے کچھ کھانا کی آڈر دیا تھا بریانی تھی قورمہ تھا کچھ روٹیاں تھی میں میرے گھر پہ مہمان آئے ہوئے تھے جس کے وجہ سے میں نے کھانا آڈر کیا تھا میں معزرت چاہوں گا مہمان چلے گئے جس کے وجہ سے اب تو کھانہ کی ضرورت ہے نہیں اس لیے کینسل کر دیجیے بڑی مہربانی ہو گی